अइसन बहुत बार हमनीके साथ होइ छै कि हमसब गाड़ीके इन्तजार करै छिए लेकिन बहुत लेटसँ पहुँचै छै ड्राइवर तऽ एहिसबमे ओसबके भी कोइ गलती नहि रहै छै कभी कभी गाड़ी जामके वजहसँ सब बहुत जादा जाम लगै छै ओकरा वजहसँ ने कभी कभी लेट हो जाइ छै